तुमचो भुरगो शीक जालो सर उलयतां हांव तुमचो भुरगो शीक जालो सकाळी बरो आसलो आतां कितें जालें ताका जोर कसो आयलो मात्सो गरम आंग दिसता आनी जोर कसो आयला आनी वोंकलो भायर वचून आनी हाडून बसयला तुमी येवं शकता हय म्हमल्या तुमी आतां व्हरूंक शकता ताका येवन

ती म्हाका कशी हय ज जोर आयलो जोर पावसान आतां अक्को भिजलो कितें जालें कांयत समजना उदीक बी पियाला आसतलो थंड हय हय रॅश दिला बसयला भायर हाडून भायर बसयला वाऱ्याक कसो

आं कर क्रोसीन टॅबलेट आं पळयता

आं दिता तूं कितल्यांक पावतलो आनी कोण ना घरा कडेन

आं बरें

आं दवरता हय ऑफिसा कडेन ऑफिसा कडेन

हय कँटींग आसा हय हय दिता दिता आं दिता

आं बरें

आं बरें

बसयता ताका आं बरें